पीछे पाँच साल वर्ष से पहले से हमारे चंदौली जिला आपसे बहुत बदल गया है हमारे चंदौली जिला में बहुत विकास हुआ है अर्थव्यवस्था और बुनियादी दोनों भी की व्यवस्था बहुत अच्छी बन गई है इन परिवर्तनों को योगदान हमारे योगी महाराज जी के वजह से हुआ है हमारी सरकार की वजह से हुआ है आर्थिक विकास भी हो गया है सामाजिक में परिवर्तन हो गया है निवासियों को बहुत शिक्षा और समाजिक तो रहन सहन भी बहुत अच्छा बन गया है घर द्वार आवास सरकार द्वारा बन गया है चावल सब मिल रहा है राशन फाशन मिल रहा है हमारे चंदौली जिला में बहुत विकास है बहुत से रोड सड़क इतना खराब था कि वो हमारे रोड भी हमारे चंदौली जिला में बहुत सी फोर लेन बन गए हैं ओवर ब्रिज़ बन गए हैं आने जाने की सड़क जो हम लोग को नर्क था हम लोग के लिए सड़क भी बन गया है बिजली की समस्या थी हम लोग में उन्नीस सौ सैंतालीस से बिजली हमारे चंदौली जिला में ग्राम ददरा में नहीं थी हमारी एक छोटी सी बस्ती में वहाँ पे उन्नीस सौ सैंतालीस नहीं बाँकी इस साल में हमारे जिला गाँव में ग्राम ददरा में बिजली का भी लाइट की व्यवस्था हो गया है जिनकी उन्नीस सौ सैंतालीस से नहीं हुआ था जो हमारे गाँव में हो गया है और लाइट बत्ती बर रही है रात में घर में बहुत अच्छा जो लग रहा है हम लोग को बहुत अच्छी लग रही है और उस समय हम लोग को डर लग रहा था लाइट बत्ती ने के बीचे काट मा काट दे कीड़ा काट ले उसमें डर लग रहा था उससे पहले से अबके बहुत हमारे जिला में हमारे गाँव में भी विकास हुआ है उसको और शिक्षा पे भी सरकार द्वारा बहुत योगदान दिया गया है हमारे बच्चे को मिल रहा है ड्रेस मिल रहा है खाना मिल रहा है एक से आठ तक बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई भी हो रही है बहुत व्यवस्था अब अर्थव्यवस्था बढ़ गया है हमारे यहाँ आर्थिक व्यवस्था जो है किसान वाला भी धान पान भी कहते चंदौली जिले में हम लोग को सोने की चिड़िया माना गया है सबसे राज्य उत्तर भारत में हम लोग के चंदौली जिले में बहुत अच्छा धान पैदा होता है खेती बहुत अच्छी होती है हमारा चंदौली जिला अब बदल गया है और इस गाँव में और चंदौली जिला में जितना ओवर ब्रिज़ नया सड़क बना है अब इतना विकास भी है इतना गाँव गाँव में जाकर नया मकान बने हैं आवास बने हैं हमारी सरकार बहुत अच्छी है हमारी इसी वजह से हमारे चंदौली जिले का देश और विकास बना दोनों बना है शिक्षा पे भी सरकार द्वारा है और समाजिक में भी रहन सहन भी हमारे लोग भी यहाँ पर अच्छे रहते हैं लोग मिल जुलकर एक दू आर्थिक दूसरे का भी आर्थिक सहायता करते हैं विकास में जैसे समाजिक भी परिवर्तन अथवा हमारा वो चंदौली जिला बहुत अच्छा इसलिए हमारे गाँव का भी विकास हुआ है हम इसको जानते हैं